हांवें तुमच्या शॉपिंग सायटी वयल्यान जो प्रॉडक्ट ऑर्डर केल्लो तो म्हाका वेळार पावलो आनी तो खुबूच बरो आशिल्लो तुमची डिलीवरी सर्विसूय खूब बरी आशिल्ली देखून ह्या फुडें जें कितें घेवपाचें आसा तें हांवें तुमच्या सायटी वयल्यानुच घेवपाचें थारायलां